हेलो हॅं नमस्ते हम बाजै छियै मोबाइल दुकान से कते के फोन लेबै अहाँ दस हजार सेॅं नीचे के लेबै कोन मॉडल के लेबै फोन कोन कम्पनी के लेबै विवो विवो के तऽ अहाँ विवो के लेबै फोन तऽ कोन मॉडल लेबै अच्छा विवो वाई ट्वेन्टी वन ए लए लऽ चाहै छियै आ रैम रोम रैम रोम कते चाही अहाँके अच्छा हमहीं बतायब आब देखियौ विवो वाई ट्वेन्टी वन लेब तऽ चारि चौंसठ मिलत आ नहि तऽ लेबै तऽ अभी फाइव जी चलल छै नइका ओ लेब कि फोर जी लेब अहाँ ने बतेबै पसन्द जइसन चाहबै अहाँ अहाँके मिल जाएत हमरा दुकान मे सब फाइव जी लेना छै तब विवो वाई ट्वेन्टी वन लेबै अहाँ लेकिन ओकर दाम जे छै ने ओ ओकर दाम जादा छै दस हजार सऽ दस हजार सऽ नीचे अहाँ कहै छियै कि दस हजार सऽ नीचे लेब ओकर दाम जे छै ने दस हजार से ऊपर पड़ै छै अहाँ दस हजार से नीचे लेबै मोबाइल तऽ दोसर सेट लेब तऽ कहै छियै जेनाकि भए गेल विवो वाई भए गेल ट्वेल्व भए गेल टेन भए गेल रेडमी भए गेल नोड फोर भए गेल तऽ ई सबके रेडमी के बारे मे अहाँ जानय लए चाहै छी तऽ ओ पड़ि जायत अहाँके देखू आठ हजार मे अभी रेडमी नोड फोर पड़ि जायत अहाँके आठ हजार टाका मे अगर आठ हजार टाका छै अहाँके पास तऽ अहाँ लए सकै छी ओकर जे छै फंशनो सब खूब नीक छै खूब नीक छै अहाँ देखब तऽ अहाँके खूब पसन्द आयत रियल मी के बारे मे बतायब अहाँके रियल मी के कोन मॉडल लेब अहाँ नहि नहि देखू मैडम बात ई छै ने कि अहाँ फाइव जी तक जाय छियै ने तऽ ओ दस हजार से ऊपर के पड़ि जाएत तऽ अहाँ अगर दस हजार से दस हजार के नीचे फोन लेब तऽ फोर जी पे चलि आयब लेकिन वही बात छै ने वही बात छै ने मैडम फोर जी लेब तऽ अहाँके फोर जी के दाम तऽ कम पड़त लेकिन फोन मे जे होइ छै ने फंशन सब जे होइ छै नया नया ओतना नहि मिलत अहाँके पूरा नहि जेनाकि भए गेल रैम रोम स्टोरेज वगैरह भए गेल फोन के ओ सब कम रहै छै ओकरा मे बुझलियै अहाँ तऽ अहाँ दस हजार के नीचे के फोन लेब तऽ अहाँके वही भए गेल कम दाम पड़त अहाँके फोनो ओहने मिलत सब चीज कम मिलत स्टोरेज कम मिलत अहाँके रैम रोम कम हएत अहाँ देख लू अहाँके कोन पसन्द रेडमी हँ हँ नोकिया के विंडो सेट हॅं तऽ देखू बात ई छै ने मैडम कि अहाँ सोख बड़का बड़का रखने छियै लेकिन पॉकेट मे अहाँके पैसा नहि छै अहाँ अगर पैसा कम कम दाम के ने मोबाइल लेब अहाँ ओकरा खातिर अहाँके जे छै ने कम दाम के मोबाइल चाहे जेना हम अहाँके मॉडल बताए दै छियै नोकिया लेबू ने अहाँ बटन वाला फोन लए सकै छियै ओकर बाद हँ तऽ दस हजार से नीचे नहि आबै छै ओकर बाद एंड्राइड मे अहाँके जे छै ने रेडमी मिलत रेडमी लए लेब विवो लए लेब ओप्पो लए लेब ओप्पो के भी आ जाएत अहाँके दस हजार के अन्दर मे